हाँ नमस्ते ठीक है

हमारे बच्चे स्कूल में जा रहे हैं तो अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं वह तो इस्कूल में शिकायत बच्चों की है वहाँ लड़ाई तो नहीं कर रहा है मेरा बच्चा

ठीक है थोड़ा ध्यान दीजिए ना पढ़ाई लिखाई अच्छे से बच्चे को धमकाओ ठीक है उसकी उम्र भी ठीक करना है उसका देखभाल भी करना हाँ हाँ समय से आता है फिर अपना ध्यान रखना उसको ठीक है वह मेरा बच्चा खेलता है कपड़े वपड़े गंदे हो जाते हैं ज़्यादा देखभाल भी कर लिया करो इस्कूल में जाता है तो उसे वहाँ पर गंदा करता है

ठीक है घर पर ध्यान बहुत देता है अरे वह स्कूल में तो ध्यान दो बच्चा खेलना खेल बहुत ज़्यादा रहे हैं हाँ हाँ ठीक है पेंसिल भी छुड़वा देता है पेंसिल कटर यह सब का ध्यान दो ना रोज़ रोज़ बच्चे के माता पिता भी ग़ुस्सा है ठीक है हम समय समय से भी फीस जमा करते हैं थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा ना जल्दी ध्यान देना की कोई चुरा नहीं पाए पेंसिल कटर सब यह सब थोड़ा ध्यान देना चाहिए ना हाँ नमस्ते नमस्ते नमस्ते